आंनाव आयफन प्र' दंमोन थार्तिन दा मालाबा चार्जिं होबा माने गरम जायो आरो मबाइला माने गोबाव रायलायबाबो गरम जायो बिदि तेकनिकेलि आङो बुंनो हाया मोजाङै बे मा प्रब्लेम बे आंनि इउज खालामनायनि सायाव जायो बेनि फारसे आं जेबो मोजां रोंखाया थ' मानसिफोरनो आं बे शेयार खालामनो सानो जे गरम जायो आरो ओरैनो स्मार्त फन बादि बेबो बेखौनो आं फोरमायनो सानो आरो